खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है जैसे आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी हुई पहले मार्केट जाते हैं मार्केट जाने के बाद बैंगन आलू पालक लाते हैं लाने के बाद उसको अच्छी तरीके से काटते हैं काटने के बाद उसको धोते हैं धोने के बाद गैस पर कढ़ाई रखते हैं कढ़ाई रखने के बाद उसमें मेथी डालते हैं मेथी डालने के बाद लहसुन मिर्ची तेल डालते हैं लहसुन मिर्च का फौरन देते हैं फौरन देने के बाद आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं बनाने के बाद उसको एक तरफ़ कर देते हैं हम लोग को जैसे तीखा खाना पसंद है और लोगों को बहुत तीखा नहीं पसंद है तो मिर्च का अचार बना लेती हूँ हम लोग मिर्चा के अचार से खा लेते हैं और लोगों को थोड़ा हल्का ही बना के देती हूँ जैसे पनीर कि सब्जी हुई पनीर पहले मार्किट जाती हूँ मार्किट जाने के बाद पनीर लाती हूँ पनीर को अच्छी तरीके से घर पर खड़ा खड़ा धोती हूँ खड़ा धो लेने के बाद उसको छोटे छोटे कट करती हूँ कट करने के बाद नीचे से रेगुलेटर जला कर गैस जलाती हूँ गैस जलाने के बाद उस पर कढ़ाई रखकर के तेल डालती हूँ और उसको तल के निकाल लेती हूँ फ़िर उसके बाद प्याज़ डालती हूँ प्याज़ डालने के बाद वह वह लाल हो जाता है उसके बाद उसको निकाल लेती हूँ फ़िर पनीर डालती हूँ उसको तल के निकाल लेती हूँ फ़िर उसके बाद मसाला पकाती हूँ मसाला में जैसे गरम मसाला और मेरे घर के लोग थोड़ा हल्का खाते हैं हल्का खाते हैं और तीखा कम खाते हैं उसके लिए अलग से मैं मिर्चा तल लेती हूँ और तेल डालती हूँ तेल डाल के सभी मसालों को पका लेती हूँ पका लेने के बाद उसमें उसमें पनीर डाल देती हूँ पनीर जब पक जाता है तो उसको उतार कर एक तरफ़ तरफ़ कर देती हूँ फ़िर उसके बाद पूड़ी बनाती हूँ आटा पहले चालती हूँ चालने के बाद पानी लेती हूँ पानी लेने के बाद उसको गूंथती हूँ गूंथने के बाद उसको बेलती हूँ बेलने के बाद कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ तेल डाल देने के बाद पूड़ी को उसमें डालती हूँ डाल के उलट पलट के लाल करती हूँ लाल करने के बाद उसको निकाल देती हूँ पूड़ी तैयार हो जाती है और मीठा मेरे घर यहाँ के लोग बहुत कम खाते हैं जैसे सेवई हुआ खीर हुआ हलवा हुआ तो पहले जैसे सूजी मार्केट से सूजी लाती हूँ सूजी लाने के बाद उसको घी डालती हूँ घी डाल के उसको तल के लाल कर लेती हूँ लाल करने के बाद उसमें वो पानी डालती हूँ पानी डालने के बाद वो करती हूँ चीनी डालती हूँ हल्का चीनी डालकर उसको उतार देती हूँ उतारने के बाद एक तरफ़ रख देती हूँ और जो बड़े लोग हैं दे के खिलाती हूँ मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है जो मन करें बनाओ खाओ रहो और जैसे वह हाँ और जैसे चने का साग हुआ चना जाती हूँ खेत में से चने का साग लाती हूँ और उसमें सरसों की पत्ती लाती हूँ सरसों की पत्ती लाती हूँ और पालक रहता है सरसों की पत्ती पालक सभी काट के चूल्हा जलाती हूँ चूल्हा जलाने के बाद कढ़ाई रखती हूँ कढ़ाई रखने के बाद उसको उसी तरह उबाल लेती हूँ उबालने के बाद जब वह पक जाता है पूरी तरह तो उसको कढ़ाई से नीचे कर देती हूँ फ़िर लहसुन मिर्च हींग डालकर उसको तड़का लगाती हूँ और तेल डालकर खूब बहुत बढ़िया से भूनती हूँ भूनने के बाद खाया जाता है और जैसे पोहा हुआ पोहा बनाना है तो मार्केट से सूजी मंगाती हूँ और सूजी मंगा के और दूध आटा और पंचमेवा एक ही में मिलाकर सभी मिला लेती हूँ उसको उस टाइम बाद पूरा फ़ूल जाता है फूलने के बाद उसको कढ़ाई में तेल डालकर उसको कटोरी कटोरी डालकर पोहा बनाते हैं वह भी हल्का ही पसंद है हल्का चीनी डालकर बनाती हूँ और जैसे पोहा बेसन की सब्ज़ी हुई बेसन की सब्ज़ी दो तरीके से बनते हैं जैसे एक वह है अरबी के पत्ते का बनता है चने की दाल मटर की दाल और सब एक ही में भिगो देते हैं भिगोने के बाद जब फूल जाता है उसको मिक्सर में पीस देते हैं अच्छी तरीके से पीसने के बाद उसको पत्ती पर रखकर उसी पर लगा लगाकर उसको रिखोज बोला जाता है सब्ज़ी बनाती हूँ उसको फ़िर पानी में डालकर गैस जलाकर रखती हूँ उस पर कढ़ाई में पानी डालकर उबाल लेती हूँ उबालने के बाद उबालने के बाद उसको कट कर लेती हूँ कट करने के बाद तेल डाल के तल लेती हूँ वही सब्ज़ी बनता है हम लोग के यहाँ बहुत पसंद है सभी लोग खाते हैं और और बनता है बेसन की सब्ज़ी प्याज़ मिर्चा सभी एक ही में पीस मिक्सर में पीस लेती हूँ पीस लेने के बाद मेथी का तड़का देकर उसी में बेसन को थाली में घोल लेती हूँ घोलने के बाद उस कढ़ाई में डाल देती हूँ और कढ़ाई में डालने के बाद हलवा जैसे उसको बना लेती हूँ बनाने के बाद उसको थाली में निकालती हूँ निकालने के बाद थाली पर तेल लगाती हूँ जैसे हलवा बनाया जाता है उसको हाथों से गोल करके उसको चौपट कर देती हूँ करने के बाद जो सूख जाता है सूखने के बाद उसको कट करके काट देती हूँ काटने के बाद कढ़ाई रखकर और कढ़ाई में तेल डालकर और बस फोरन डालकर ज़ीरा डालकर सभी तड़का लगाती हूँ और सभी मसाला तैयार जैसे लहसुन प्याज़ अदरक धनिया मिर्चा ज़ीरा सभी होता हैं गरम मसाला सभी का मिश्रण पीस लेती हूँ और पीसने के बाद उसको सभी सामग्री तैयार कर लेती हूँ करने के बाद मसाला पका लेती हूँ मसाला पकाने के बाद जो जिसका कट होता है बेसन का उसी में डाल देती हूँ और सब्ज़ी तैयार हो जाता है